अरे तबियत तबियत खराब ही चल रही है अभी अरे कर रहा हूँ कर कर तो रहा हूँ परहेज़ वर्हेज़ सब चल रहा है लेकिन ओक अरे दवाई मैं अभी बीच में खत्म हुई थी तो ले लिया था और आके पैसे वैसे की समस्या थी इस लिए पूरी नहीं ले पाया था लेकिन बाद में ली थी हमने वो दवाइयाँ वो भी हैं और खान पान का ऐसा है कि मीट्ठा तो नहीं खाए हम लेकिन वो आदत बनी हुई है चावल खाने की उससे शायद बढ़ रहा होगा शुगर

जी हाँ जी जी अरे नहीं सर वो अभी बीच मे कुछ काम वाम आ गए थे रात में जा जागरण ज़्यादा हो गया तो सुबह जल्दी उठना नहीं हुआ इसलिए अभी नहीं जा पाया हूँ घर से नहीं हुआ होगा लेकिन घूमने जाना चालू कर दिया था आपने दिया था सलाह तो वो सुबह घूम तो रहा हूँ धीरे ही चलता हूँ सर ज़्यादा तेज़ नहीं चलता हूँ पानी वानी भी आ रहा है ना सर अभी इसलिए जाना नहीं हो पा रहा है हाँ सर जी जी

अभी ये और और और ये स्किन का भी था ये खुजलाहट भी बंद नहीं हुई है तो ये ये बहुत दिन हो गए हैं सर वो तो मलहम लगा ही जाऊंगा फिर भी नहीं हो रहा है हाँ ये ये ये और हैलो